आमची मार्चान जात्रा आसता काणकोण आमी सकाळीं उठून उदक बिदक न्हावून पयलीं देवाक भेट घेता आनी मागीर जात्रा सगळी सगळ्या गांवांचे आमचे दिवजां पेटयता दिवजाची भोवरी जाता मागीर भेट घेता मागीर ती भोवरी आमी पळोवपाक रावता भोवरी पळयली म्हणटकच कितें सगळे भौ पासय मारून सगळीं खाजी कितें कितें घेवन मागीर आमी कितें काळींग बिळींग सगळें खेळणीं बिळणी बारीक भुरग्यांची घेवन हे कर घरां वता पयलींच्या भशेन आतां जाणटेले नेणटेले जे पयलीं पय जे कशी जात्रा करता तशीच अजून तरी आमचे काणकोण चलिल्ली आसा आनी भुरगे बाळा सगळे आमचे गुडयेक आनी दिवजां सगळीं बारके भुरगीं बी घेवन भोंवतेबार अशें करून देवळाचेर वता आनी मागीर आमी जात्रा सोप तरी मागीर घरां वता पयलीं भशेन जाणटेल्यान अजून तरी आमची रीत रिवाज असो करून काणकोण भागांत दवरिल्लो आसा हेजे फुडें आतां कितें भुरगीं करता नाजाल्यार जाणटेले कितें करता ते आमकां खबर ना फुडले अजून तरी बरें आसा